नमस्ते क्या काम है आपको जिम करना है आइए हमारे यहाँ सब सुविधा है कुछ लगेगा नहीं अधार कार्ड लेके आइएगा और नॉमनेशन हो जाएगा पैसा एक हजार रुपये लगेगा नहीं हमारे यहाँ तो सबसे कम है और जगह तो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ बहुत कम है हमारे यहाँ सब सिखाया जाता है और बढ़ियाँ बढ़ियाँ ट्रैनर हैं हमारे यहाँ और मशीनें भी सबसे ज्यादा हैं हमारे यहाँ दूध केला खाया जाता है और चना अंकुरित चना खाया जाता है हाँ और गर्म पानी भी पीया जाता है समय समय पर

मशीन कि सारी सुविधाएँ हैं हमारे पास साइकेल चलाने वाली है दोड़ने वाली है और जो एक डम्बल है ये एक्सासाइज करने की जिम करने के लिए बोले हैं तो आइए आप एक बार आइए ठीक है चलिए आइए तब बताते हैं नमस्ते